खाना बनाबै मे बहुत सऽ बहुत दू घंटा बहुत भए गेल जब बेसी बनबै के यऽ भात दालि दू चारि टा सब्जी बनबै के यऽ तऽ दू घंटा बहुत भऽ गेल ओतने टाइम लागै यऽ हमरा बनाबै मे आ हम रेसिपी जे बनाबै बनेने छी बहुत बार हम मोबइलो सऽ देख कऽ बनेलहुॅं यऽ आ बहुत बेर अपनो सऽ ट्राय कएने छी कोशिश तऽ कैरते रहै छी नीक नीक चीज सब बनबै के नया नया चीज सब चाहै छी बनाबै लए जेना बाहरीये खाना भए गेल तऽ सोचलहुॅं ओकरा घर मे सीखै छी मोमोज भऽ गेल समोसा लिट्टी भए गेल ई सब चीज हम बनाबै के प्रयास करैत रहै छी आ ई सबमे नया नया जब खाना बनाबै छी जेना रेसिपी जेना समोसे सब तऽ ई सबमे कनी टा देरी लागि जाय यऽ मुदो तबो जे डेली खाना खाना सब होइ यऽ जेना दालि भात सिंपल दालि भात सिंपल भऽ गेल साधारण चीज भऽ गेल तऽ ई सब चीज मे बेसी टाइम बेसी समय नहि लागै यऽ बहुत कम समय मे हमरा बुते भऽ जाइ यऽ